ہلو کیا آپ امیزون سروس سے بات کر رہے میں عمیرا جاوید میں نے ایک دفعہ امیزون آن کیا تو اُس میں بالکل دو اسٹارٹنگ میں وہ آیا انڈکشن آیا تو میں نے اُسے دیکھا وہ اُس کی پرائیز پانچ ہزار تھی تو مجھے بہت پسند آیا پھر جب میں نے اُسے آڈر کیا تو وہ میرے پاس آیا تو میں نے اُس کو کھولا پھر اُس کا استعمال کرنا شروع کیا جب میں نے اُس کو استعمال کرنا شروع کیا تو وہ مطلب وہ جو ہے وہ بجلی کو بہت بچاتا ہے اور وہ جو انڈکشنن ہے نا وہ جو انڈکشن ہے تو مطلب اُس میں آپ مائنس پلس اور جو بٹن ہے اُسے مطلب کم کر سکتے ہو سلوک اور فاسٹ کرسکتے ہو آپ اُس میں کوکر میں انڈا بوائیل کر سکتے ہو فرائی پین میں میگی بنا سکتے ہو اور وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہیں اور انڈکشن جو ہے ہماری بجلیوں کو بہت بچاتا ہے جلدی ہی میں ہمارا کام ہو جاتا ہے اور وہ جو انڈکشن ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند جیسے کہ پہلے ہم کوکر یوز کرتے ہیں تو اُس میں کرنٹ وغیرہ کا ڈر ہوتا ہے تو جو وہ انڈکشن ہے نا اُس میں کرنٹ وغیرہ بھی نہیں لگتا بالکل کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا آپ آرام سے سکون سے اُس میں کر لو اور اُس کے بہت سے فائدے ہیں وہ ہمارے وقت کو بچاتا ہے ہم اپنے فالتو چیزوں سے بچ جاتے ہیں اور ہم اچھے سے یوز کرتے ہیں ہم اور ہم اُس کو کھانا بنانے میں جیسے کہ وہ جیسے کہ گیس پہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے اُس پہ کم لگتا ہے جلدی سے اُس میں ہو جاتا ہے انڈکشن کے بہت سے فائدے ہیں